काणकोण जिल्ल्यांत पाळटात त्यो कांय सामान्य सामाजीक वा सांस्कृतीक पद्दती वा चाली रिती म्हणल्यारच शिगमो गड्याची जात्रा जी पैंगीण गांवांत जाता काणकोणांत आनी टोंको होवूय जाता तसोच दसरोय साजरो करतात आनी हें आमी खूब लोक सामकें उमेदीन साजरो करतात शिगमो हो सगल्यांत फेमस काणकोणाक शिगमो हो लोक सामके उमेदीन करतात तांकां खूब लोक खूब लोकाची खूब लोकांगेर शिगमो हो करतात तशेंच टोंको ओर गड्याची जात्रा जी आसा ती फकत पैंगीण गांवांत जाता काणकोणांत जी फक्त युनीक आसा की गोंयांत फक्त ही पैंगीण पळोवपाक मेळटली आनी खंयच्याच गांवांत हो टोंको वा गड्यांची जात्रा पळोवपाक पळोवपाक मेळपाना सो ती गांवची हें आमकां एक युनीक सामकी हांगा गोंयांत आय मीन काणकोणांत सामकी